कए गोटे छथिन ह्म्म हँ कोन कोन सा गाछ यए अहाँकेँ ह्म्म हँ हँ दोसर दोसर गाछ देने छियै गुलाब खास आरु यए ने हँ ह्म्म बम्बइओमे फल बढ़िएँ होइ छै बम्बइओ लेनाइ छै हँ लीचीके की दर कहै छथि हँ अच्छा अच्छा हँ आम्रपाली दुआरिओ आरपर लगबै छै ह्म्म ह्म्म लेनाइ छै एक दू सए गाछी ह्म्म हँ हँ सए गाछी करीब लेनाइ छै बढ़िआँ फल होना चाही लेकिन